ہلو ارشاد بھائی بات کر رہے ہیں جی ارشاد بھائی مجھے آپ کا نمبر اولا اپلیکیشن کے ذریعے حاصل ہوا ہے در اصل میں نے ابھی آپ کی ٹیکسی سے تاج ہوٹل سے جے ٹی اسکول تک کا سفر مکمل کیا ہے در اصل میرا بیگ آپ کی ٹیکسی میں ہی چھوٹ گیا ہے جس میں میرے بہت ضروری ڈاکیومینٹس ہیں اور مجھے ان کی سخت ضرورت ہے تو کیا آپ واپس جلد از جلد جے ٹی اسکول آ سکتے ہیں تاکہ میں اپنا بیگ کلیکٹ کر لوں جی شکریہ شکریہ ارشاد بھائی